पिछले कुछ दशक में भारत में कई भारत में से कई कार्यों का सामना करना पड़ता है जैसे मैं किसी भी प्रकार का कार्य हो जिससे इनकम होना चाहिए जैसे यूट्यूबर चैनल हो या वो इंस्टा रील हो या कोई भी प्रकार का काम जैसे जोब हो या किसी भी कार्य कर कर सकते हैं और कई प्रकार का सामना करना पड़ता है पिछले कुछ दशकों में भारत में कई प्रकार के तकनीकी या कार्य या व्यवस्था का उपलब्ध हुआ है जिसमें भारत में कई प्रकारों का कार्य हुआ है उसमें यूट्यूबर चैनल हो या इंस्टा रील हो या कई प्रतियोगिता में भी शामिल हो या किसी भी कार्य का सामना करना पड़ता है जिसमें कई प्रकारों का कार्य किया जाता है जीवन में क्या खोज कर सक कर रहे हैं अब के जीवन में किसी भी प्रकार का खोज कर सक किसी भी चीज़ की खोज कर सकते हैं जिससे इनकम होना चाहिए और व्यवस्था रहना चाहिए किसी भी कार्य करने में किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो सॉल्यूशन ना हो सॉल्यूशन होना भी ज़रूरी है और कोई भी काम होना भी ज़रूरी है जैसे जिससे इनकम होना चाहिए यदि भारत में युवाओं का युवाओं किसी भी चीज़ के पीछे भागते हैं जिससे इनकम होना चाहिए इंस्टा रील इंस्टा यूट्यूबर चैनल यूट्यूब से चैनल खोलता है या फेसबुक में फॉलो पेज बना के भी अपनी कमाई कर सकता है और कई प्रकारों का सामना जिसे भारत में किसी भी कार्य का सामना करना पड़ता है